मुझे चिकन पसंद है चिकन में ऐसी बहुत सारी बिटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है स्वस्थ रहता है शरीर और मुझे अंडा भी पसंद है क्योंकि अंडा भी सेहत के लिए अच्छा होता है जैसे कि हम आपको बताएंगे कि चिकन कैसे बनता है चिकन पहेले तो चिकन लेके आइए फिर उसके बाद चिकन को अच्छे से तीन चार पानी से धुल लीजिए और फिर उसके बाद गरम मसाला और खड़ा मसाला औरेस्ट मसाला और मसा आपको जो मसाला पसंद हो जो खाने में अच्छा लगता हो मीट मसाला औरेस्ट मसाला राजेश मसाला वो ले लीज़िए फिर उसके बाद फिर उसके बाद हल्दी थोड़ा सा हल्दी ले लीज़िए फिर उसे पीस लीजिए खड़ा मसाला गरम मसाला पीस लीजिए अच्छे से मिक्सर में डाल कर फिर उसे अलग रख दीजिए फिर उसके बाद जीरा और हरा धनिया और उसके बाद जीरा हरा धनिया अलग से रख लीजिए और कांदा भी अलग से काट लीजिए तड़का देने के लिए फिर उसके बाद कुछ भी है आपके पास कुकर कढ़ाई ले लीजिए फिर उसके बाद उसमें तेल डाल लीजिए फिर उसे रख दीजिए गर्म हो जाए गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डालिए तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा डाल दीजिए ज़ीरा डालने के बाद उसमें कांदा डाल दीजिए कांदा जब वो थोड़ा सा हो जाए रेड हो जाए तो फिर उसके बाद उसमें मसाला जो आप पीसी हैं वो डाल दीजिए और जब वो मसाला हो ज़ाए तो उसमें जितना जितना हो सके मतलब कि जितना आपकी फ़ैमिली है उसके बाद उसमें पानी डाल दें पानी डाल दीजिए पानी डाल दीजिए फिर उसके बाद जब वो दिखे बलक जाए फिर उस उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए नमक फिर टमाटर डाल दीजिए फिर उसके बाद और उसे थोड़ा भाप दीजिए फिर उसके बाद वो ज़ब देखिए फिर उसको चीख लीजिए कैसा है कैसा नहीं फिर उसमें चिकन डाल दीजिए चिकन डालने के बाद उसे फिर से ढक्कन से तोप दीजिए फिर उसके बाद चिकन चेक करिए पका कि नहीं पका फिर उसके बाद नमक डालेंगे तो स्वाद अनुसार फिर उसके बाद धनिया ऊपर से जब पक जाए धनिया ऊपर से डाल कर उसे चला दीजिए फिर उसके बाद चावल और रोटी आपको जो पसंद है उसके बाद ले के आइए खाइए और अंडा कैसे बनता है जैसे हम ले लिए मसाला लहसुन मिर्च अदरक प्याज़ गरम मसाला खड़ा मसाला ले लिए उसे पीस लिए फिर उसके बाद हम पीस कर रख लेंगे फिर उसे अंडे को रख देंगे किसी बर्तन में उबलने के लिए जब वो उबल जाएगा तो उसे छीला जाता है उसे छील कर पूरा फिर उसमें किसी भी तिल्ली ओल्ली से छोट पतला सा डंडी से या तो किसी से भी सुई से ही उसमें खोद दीजिए फिर उसके बाद फिर उसके बाद कढ़ाई लीज़िए कढ़ाई में तेल डालिए फिर उसी अंडे को डाल दीज़िए वो जब रेड हो जाएगा थोड़ा सा फिर उसके बाद निकाल कर रख लीज़िए फिर जैसे कि हम मसाला पीसे ही हैं मसाला को रख लीजिए उसमें डाल दीजिए मसाला को तेल गर्म हो जाने के बाद फिर उसके बाद जब देख लीजिए कि मसाला हो गया हो उसमें से महक खुशबू आ रहा है फिर उसमें पानी डाल देंगे टमाटर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे डाल देंगे जब देखेंगे आप बलक गया है फिर रसा उसका बन के तैयार है उसके बाद अंडा डाल दीजिए थोड़ा सा और बल्का मार दीजिए फिर उसके बाद वो हो गया बन गया तैयार हो गया फिर उसके बाद हम जैसे कि रोटी हम आपको बताते हैं बनाने के लिए आप एक बर्तन ले लीजिए फिर उसे चलनी होता है चलनी से आटा चाल कर में पानी डाल कर अच्छे से उसे फेंट लीज़िए फिर चकई बनाइए फिर उसे बेलना होता है बेल लीज़िए फिर रोटी बन जाता है फिर उसमें तवा पर डाल दीजिए तवा पर डालने के बाद तवा पर पलटिए आगे पीछे उसके बाद जैसे कि आपको पसंद है गैस पर बना गैस पर रख कर रोटी बनाना या तो उस पर ही तवे पर ही मुझे तो गैस पर रख कर बनाना अच्छा लगता है मेरी मम्मी को भी ऐसे अच्छा लगता है जब फूल जाता है रोटी तो उसमें अच्छा होता है उसके बाद रोटी बना लीजिए फिर उसके बाद चावल जैसे हम कुकर ले लेंगे कुकर में पानी डाल देंगे फिर चावल अच्छे से धुल कर फिर कलछुल से चला कर फिर ढक्कन से बंद करके उसे हम अच्छे से रख देंगे फिर रख देंगे और जब देखेंगे दो सीटी मार दिया तो उसके बाद हम उसे उठा उठाकर रख लेंगे फिर उसके बाद उसमें से गैस निकल जाए तो आप उसे निकाल कर चिकन के साथ या तो अंडा के साथ अराम से खाइए और अंडा के अंदर एक ब्लैक कलर का कुछ विटामिन होता है उसे बिटामिन बहुत अच्छा मिलता है और हम ऐसे ही बहुत सारे चीज़ बनाते हैं मछली मछली भी मुझे बनाने आता है जैसे कि पहले तो सब लोग काटते हैं उसे काटते हैं उसमें से बहुत सारे वो कांटे वगैरह होते हैं उसे साफ करते हैं साफ करने के बाद उसे धुलते हैं रगड़ कर फिर साफ हो जाता है तो फिर उसके बाद अच्छे से करिए उसे रख दीज़िए और फिर उसके बाद मसाला जैसे लहसुन मिर्च प्याज़ अदरक गरम मसाला खड़ा मसाला राजेस मसाला औरेस्ट मसाला आपको जो पसंद है वो डालिए फिर उसके बाद तेल रखिए कड़ाही में फिर उसके बाद गर्म हो जाए तो उसके बाद रख दीजिए उसमें डाल दीजिए जब हो जाए तो उसमें रख दीजिए और हम